ہلو جی ہاں میں آٹو رکشہ والا ہوں اچھا اچھا جی ہاں بتائیے میں آپ کو کیسے جانا ہے شیئرنگ میں جائیں گے یا پھر ریزرو کر کے جائیں گے میں شیئرنگ میں زیادہ تر اپنا آٹو چلاتا ہوں اور صبح میری ٹائمنگ صبح آٹھ بجے سے میں اسٹارٹ کرتا ہوں تو جب سواری فل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں نکل لیتا ہوں بڑھنی کے لیے

اگر ریزرو کر کے میں زیادہ تر شیئرنگ میں ہی چلاتا ہوں لیکن آپ ریزرو میں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لے کے چلوں گا لیکن کرایہ جو ہے وہ میں ایک ہزار روپئے لوں گا تو شیئرنگ میں تو اب میرے آٹو کی کیپاسٹی کے حساب سے میں پر پرسن سو روپئے لیتا ہوں لیکن شیئرنگ میں یہ ہے کہ آپ کو آٹو اگر آپ کو پہلی شفٹ میں جانا ہے تو آٹھ بجے آنا پڑے گا اور کچھ انتظار کرنا پڑے گا تاکہ میرے آٹو کی سواری فل ہو جائے تب میں آگے لے کے چلوں تو آپ کو جیسا مناسب لگے آپ وہ کر سکتے ہیں اور جیسے میں آٹھ بجے سے شروع کرتا ہوں تو پہلا ٹرپ میرا آٹھ بجے نکلتا ہے اور مجھے ڈومریا گنج سے بڑھنی پہنچتے پہنچتے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد میں ادھر سے ڈیڑھ گھنٹے بعد میں ادھر سے سواری بڑھنی سے ڈومریا گنج کے لیے آتا ہوں تو تین گھنٹے تین تین گھنٹے پہ میں اپنا آٹو جو ہے ڈومریا گنج سے بڑھنی کے لیے لے کے نکلتا ہوں اچھا ہاں یہ کیونکہ گیارہ اور گیارہ کے بعد لنچ کا وقت ہو جاتا ہے تو میں کچھ وقت تک ڈومریا گنج رکتا ہوں اور اپنے دوپہر کے کھانا وانا کھاتا ہوں تھوڑا آرام کرتا ہوں اس کے بعد نکلتا ہوں تو میں گیارہ بجے آپ کو مل سکتا ہوں شیئرنگ میں جانا پسند کریں گے ٹھیک ہے تو آپ آپ اپنا نمبر مجھے دے دیجیے جب میں یہاں پہنچوں گا تو میں آپ سے بات کر لوں گا اور آپ کو پوچھ لوں گا آپ کہاں ہیں میں میں بتا دوں گا آپ کو کہاں ہوں آپ چلے آئیے گا اور پھر یہاں شیئرنگ کا کرایہ ابھی جیسے ہماری بات ہو رہی تھی میں نے بتایا پر پرسن میں سو روپئے لیتا ہوں شیئرنگ کے سو اب آپ پھر دیکھیے منافع میں پھر گھاٹے میں آدمی چلے جائے گا سو سے کم جائے گا تو پیسہ بچ نہیں پاتا ہے ڈیڑھ گھنٹہ مشکل سے گیارہ بجے آپ پہنچ جائیے گا چلیے ٹھیک ہے گیارہ بجے آ جائیے گا ٹھیک